हाँ पहिले जे छै चूल्हा अहाँके मट्टीके चूल्हापर मे लकड़ी आओर लकड़ी या चाहे अऽ कि कहै छै जे अऽ घास चाहे पत्ता कोनो भी चीजसँ या लकड़ीसँ आओर खाना बनबै छलियै ओ खाना अहाँके बहुत अऽ ठीक ढङ्गसँ अहाँके खाइमे बहुत सुन्दर लगै छलै ओइम धरि देरी तऽ जरूर लगै छलै किएक तऽ अहाँके लकड़ीके खानामे अहाँके कनि अऽ चू आओर आगि पजाड़ैमे चाहे अऽ बऽ बनैमे किछु टाइम लगै छलै ओइ टाइमके वजहसँ खाना कनि लेटसँ बनै छलै जँ लेटसँ बनलासँ कि होइ छलै तऽ खाना अहाँके सुन्दर होइ छलै हाँ ई तऽ भेल अहाँके लकड़ीके बारेमे आओर लकड़ीके खानाके बारेमे भेल आओर गैसके बारेमे छै गैसके खानामे तऽ छै जे अहाँके अऽ जहन गैस आब आबि गेलहन तऽ गैसके चूल्हापर जे रहै छै ओइपर अहाँके दियौ आओर कि कहै छै जे गैस चालू करू आओर गैस चालू कयलाके बाद गैसपर अहाँके खाना अहाँके अऽ बहुत जल्दी बनै छै आओर कोनो तरह परेशानी नहि होइ छै गैसपर चूल्हापर मे किए तऽ कोनो नहि ओकरा आँच लगेनाइ छै नै कि कहै छै जे जलावन लगेनाइ छै ने सलाइमे आओर कि कहै छै जे जलावन लगेनाइ छै कोनो तरहके दिक्कत तऽ छै ने एकबेर गैस जलाय दियौ आओर आरामसँ खाना अहाँके बनि रहल यऽ तऽ ओ खाना अहाँके कि होइ छै तऽ ओइसँ अहाँके जल्दी खाना बनै छै जल्दी तऽ बनि जायत लेकिन जे स्वादिष्ट आओर जे सुन्दर अहाँके आगिक चूल्हा जेना गोइठाके आ आगिपर मे या या लकड़ीके आगिपर या चाहे एकटा मामूली गरीब आदमी पत्तेके आगिसँ खाना जे बनबै छलै आओर बनबै छै ओइमे आओर गैस तऽ चूल्हावला मे बहुत अन्तर छै खाना खाइमे आओर आओर हँ कि कहै छै जे बनैयोमे जँ लकड़ीवला पर कनि देरीसँ बनतै आओर गैसवला मे जल्दी बनतै तऽ जल्दी खाना ओतेक बढ़िआँ नहि हेतै